अगर हमारा ड्राइवर हमें कहीं जाना है और सही समय पर नहीं आ रहा है तो हम उसे कॉल करेंगे और कॉल नहीं उठा रहा है तो हम शिकायत करेंगे ट्रैवल एजेंसी के पास कि हमें भाई जल्दी जाना है लेकिन ड्राइवर क्यों नहीं आया है जल्दी मैंने पैसा ड्राइवर को एडवांस पे किया था उस ने एडवांस मेरे पास जो है मैंने गूगल पे से प्रो उसको पैसा डाला था मेरे पास प्रूफ है और मुझे जाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है और ड्राइवर अभी तक आया आ नहीं ना ही वो कुछ कॉल कर के बता रहा है अगर वो कॉल कर देता तो मुझे पेहले ही पता चल जाता कि हाँ वो नहीं आएगा तो मैं दूसरा ड्राइवर हैंडल कर सकती ये उसकी ग़लती है या तो मेरा पैसा लौटाया जाए या तो उसे जल्दी से जल्दी भेजा जाए और उस से अगर वह आने में असमर्थ है तो उसे पहले बताना चाहिए ये इसकी बहुत ही ज़्यादा उसकी जो है वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए वो इस लिए हम ट्रैवल एजेंसी के पास कॉल करेंगे और उसको शिकायत करेंगे और अपना सब से शिकायत उसके पास दर्ज करेंगे इस शिकायत से हमारा जल्द ही जल्दी हमारी समस्या का हल किया जाएगा या तो उसी ड्राइवर को भेजा जाएगा या तो उसके जगह पर किसी और ड्राइवर को भेजा जाएगा